جی السلام علیکم چپل کی دکان سے بات ہو رہی ہے میں کل آپ کے یہاں سے چپل لے گئی سینڈل لے گئی تھی ایک جو کہ وہ ٹوٹ گیا آپ تو بولے تھے کہ وہ چلے گا چار مہینہ پانچ مہینہ بٹ وہ ٹوٹ گیا آپ تو بولے تھے کہ آپ اتنا مہنگا دیجیے اور آپ بولے تھے کہ اچھی کمپنی کے دے رہے ہیں بٹ ہم میں بولی تھی آپ کو کہ یہ لوکل کمپنی کا ہے

تو پھر وہ کیسے ٹوٹ گیا وہ تو میں تو اتنا مہنگا چپل سینڈل لی تھی تو دو روز میں ہی ٹوٹ گیا جی نہیں جی نہیں میں الٹا نہیں پہنی تھی ہم کو دماغ نہیں ہے کا اور آپ نے بولا تھا کہ پانی میں نہیں اس کو بھگانے کے لیے بٹ میں پانی میں بھی نہیں ان کو بھگائی پھر بھی وہ ٹوٹ گیا میں صحیح سے پہنی بھی نہیں ان کو ہمارے گھر میں کسی نے بھی یوز نہیں کیا ہے ابھی بھی ان کا ڈبہ رکھا ہوا ہے ہمارے گھر میں وہی تو میں لے گئی تھی سات سو روپیہ میں آپ ان کو ریٹرن کریے جی میں کیا کروں ابھی مجھے شادی میں جانا اور میری چپل ٹوٹی ہوئی ہے تو کتنا خیال رکھتے ہیں ایسا مال کیوں رکھتے ہیں آپ لوگ ایسے دکان کیوں کھولتے ہیں آپ لوگ جہاں سے بھی مال لیجیے اچھا مال لایا کیجیے کہ ہم لوگ ہمیشہ اپنی دکان سے چپل جوتا ہر ایک چیز لاتے ہیں ایسا کیجیے میں آدھے گھنٹے میں آ رہی ہوں اور مجھے چپل چینج کر کے دوسرا چپل دیجیے ٹھیک ہے السلام علیکم